ہلو جی کون وعلیکم السّلام جی جی جی اب آپ اچھا آپ کو ٹرانس اپنا ٹرانسفر سرٹیفیکیٹ بنوانے ہے تو اُس کے لیے آپ کو اُس کو آپ اُس کے لیے آپ کو کچھ رولس ہیں جو کہ آپ کو وہ کرنے ہوں گے اُس کے لیے ایک فام لینا ہوگا اُس فام کو فل کرنا ہوگا پلس اُس کے ساتھ اپنی آئی ڈی اور اپنے فادر کی آئی ڈی لگانی ہوگی ٹھیک ہے اور اُس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو دو یا تین دِن کے اندر آپ کو اپنا ٹرانسفر سرٹیفیکیٹ مل جائے گا اچھا تو اُس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے فادر کو لے کے اور اُس کے لیے آپ کے فادر کی سگنیچر اور آپ کی سگنیچرس بھی ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ سرٹیفیکیٹ دِلوا دیں تو آپ کے اب فادر کا ٹرانسفر ہو رہا ہے بلرامپور میں مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کے کہ آپ اپنے دوسری جگہ جا کر بھی آپ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ رہی ہیں اور مطلب بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں پر وہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کرتے لیکن آپ کر رہی ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی جان کر جی اور باقی باقی یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ وہاں جا کر اپنی کنٹینیو رکھیں گی آپ کو اللہ تعالی اور کر زیادہ آگے کامیابی دے اور آپ اپنے ہر اوکے تھینک یو اوکے اللہ حافظ جی جی جی کل اپنے فادر کو لے کے آ جائیے گا تو ہم جی جی ٹھیک تھینک یو